میں پہلے کاپی پر لکھ کر حساب کرتا تھا ریاضی بناتا تھا لیکن آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اور میں خود کلکوٹر کیلکوٹر پر جو ہے اپنا کام کرتا ہوں کیلکوٹر ایک بہت بڑھیا پلیٹ فارم ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور میں خود پہلے مضمون لکھتا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں کاپی اور قلم کے ذریعے لکھتا تھا اسے بہت وقت لگتا بھی تھا کاٹ کوٹ ادھر ادھر لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ موبائل میں ٹیکنالوجی وغیرہ میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ میں خود نوٹس کے ذریعے نوٹس ایک چھوٹا سا ایپ ہے اس پر جا کر میں خود اردو میں ہو ہندی میں ہو انگریزی میں ہو جس زبان میں آپ چاہیں اس پر آپ مضمون خط مضمون نگاری کر سکتے ہیں آپ اس پہ کچھ لکھ سکتے ہیں اسی طرح پہلے لوگ میں خود ٹیکنالوجی نہیں تھا تو پہلے لوگ یہ تو یہ کہ کیلکولیٹر جو ہے کیلکولیٹر جو ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے تھے لیکن اب ہو گیا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے اس کے بعد جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلکولیٹر کلکولیٹر سے ہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے نوٹس ہے نوٹس پر جو ہے اسی پر وہ کرتے ہیں مضمون نگاری